हांवेन हो कॅमेरा दोन दीस पयलीं घेतिल्लो कॅमराच्या बद्दल बरी गजाल सांगची म्हळ्यार कॅमरा बरो आसा कॅमरा हो कॅनन कंपनीचो म्हाका म्हज्या इश्टान हो सुचयल्लो म्हायती प्रमाणें ह्या कॅमराचेर काडिल्ले फोटो एकदम बरें येता कॅमराचें वजन कमी आसल्या कारणान धरप एकदम सोपें जाता आनी खंय व्हरपाकूय मेळटा ह्या कॅमराचें तंत्र समजूपाक सामकें एकदम सोंपें आसा ह्या कॅमराचो सेंन्सर चोवीस मॅगापिक्सल आसा ह्या कारणाक लागून काडिल्ले फोटोस सारके बरें आनी वेवस्थीत येतात